हमको चिड़ियाघर जाना है कौन कौन चिड़िया रहता है और कौन कौन चिनते रहता है तो अब काटी गइचेगा आती इस इस साँप भी रहता है जानवर के जानवर के नाम बताइए तो जानवर के नाम बताइए ना हाँ त क्या क्या चीज़ खाता है

और चिड़ियाँ सब कट गई चिड़िया कै गो सब चिड़ियाँ और के लगाकर के गिनिए तो कितना है कहाँ पर है कहाँ पर पड़ता है कितना समय लग जाएगा चार घंटा में हम पहुँच जाएँगे तो घूमने में कितना समय लग जाएगा दो तीन घंटा लग जाएगा दो तीन घंटा लग जाएगा तो ठीक है चलिए तो आ रहे हैं ठीक है सब तो हम सब आदमी आ रहे हैं एक दो गो गाड़ी से क्या क्या बिकाता है चिड़ियाघर पर यह सब बिकैबो करता है पशु पक्षी और और कौन कौन मेला लागल है खाने वाला चीज़ नहीं है वहाँ पर चिड़ियाघर पर और सब हॉलसेल का दुकान नहीं है तो ठीक है तो अब हम आ रहे हैं तो कितना समय तक यह खुला रहता है ठीक है तो पाँच बजे बंद हो जाता है तो ठीक है तो हम आ रहे हैं तो गाड़ी लगाने का सुविधा है